جب ہم کو اپنے گھر سے زیادہ دنوں کے لیے باہر جانا ہوتا ہے تو ہمارے گھروں کی پودھوں کی دیکھ بھال ہمارے گھر کے مالی کرتے ہیں ہمارے گھر میں جو مالی ہیں ان کا نام رامو کاکا ہے جوکہ اپنا کام بہت زیادہ ایمانداری سے کرتے ہیں جب بھی ہم اپنے گھر سے کہیں دور گھومنے جاتے ہیں یا کہیں چھٹیاں بتانے اپنی نانی کے گھر جاتے ہیں تب ہمارے پیڑ پودھوں کی ذمہ داری ساری رامو کاکا کی ہوتی ہے جوکہ اپنا کام بہت ہی اچھی طریقے سے نبھاتے ہیں میں رامو کاکا کو اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں یہ ہمارے ہی گھر میں رہتے ہیں ہم نے ان کے لیے ایک الگ کمرہ اپنے گھر میں بنوا کر رکھا ہے یہ اسی کمرے میں رہتے ہیں اور رامو کاکا اپنا کام بہت زیادہ ایمان داری سے کرتے ہیں رامو کاکا بہت زیادہ ایمان دار آدمی ہیں اور دل کے بھی بہت اچھے ہیں رامو کاکا نے آج تک بہت زیادہ پیڑ لگائے ہیں میرے گھر میں جتنے بھی پیڑ پودے ہیں سب رامو کاکا کے ہاتھ کے لگائے ہوئے ہیں اور یہ پیڑ پودے بہت ہی دیکھنے میں سندر لگتے ہیں بہت بہت شکریہ